हम दाल की पूड़ी बनाती हूँ दाल की पूड़ी दाल के पहले कुकर में डाल के उबालते हैं उबालने के बाद में फिर उसको निकाल के बाहर रख के फिर उसको सील करके उसके फिर उसमें हल्दी नमक ज़ीरा सब डाल के तड़का लगाती हूँ फिर आटा सान के फिर उसमें थोड़ा थोड़ा डालके बेल के फिर कढ़ाई में तेल रख के फिर उसको बेल के कढ़ाई में डालती हूँ फिर उसको तल के निकाल के लेती हूँ फिर हम पकौड़े भी बनाती हूँ उसमें प्याज़ काटती हूँ बैंगन काटती हूँ सारा कुछ काट के मिर्चा नमक ज़ीरा मसाला सब कुछ डाल के मैं पकोड़े भी बनाती हूँ बहुत अच्छी और फिर फारा भी बहुत अच्छा बनाती हूँ दाल को भिगो देती हूँ कच्ची दाल को रख के और मटर की फिर उसको सील कर पिसती हूँ फिर उसमें सारा मसाला भी डालती हूँ डाल के फिर उसको आटा सान के आटा में भर के और कढ़ाई में पानी रख के उसमें फिर उसको भर भर के डालती हूँ डाल के फिर उबालती हूँ उबाल के उबाल के फिर उसको जो उबलता उसको बाहर निकालती हूँ बाहर निकाल के उसको दो तीन टुकड़ा बना के फिर उसको कढ़ाई में तलती हूँ कढ़ाई में तल के फिर बाहर निकाल के फिर सब लोग खाते हैं और बेसन की सब्ज़ी भी बनाती हूँ उसको भी अथवा करके पहले आटा डाल के बेसन घोल के फिर उसमें मसाला हल्दी नमक डाल के कढ़ाई में तेल डाल के फिर उसको तल के नीचे उतार के फिर उसको काट के फिर उसको तेल में तलती हूँ फिर उसको तल के फिर बनाती हूँ